देखल जाइ तऽ मोबाइल फोनसँ पढ़ाइमे शुरुसँ ही फायदा रहै शुरुसँ ही लेकिन एकर सभसँ विशेष महत्व तब पता चलल जब भारतमे सभसँ बड़ा महामारी कोविड फैलल तब कोविड लॉकडाउनमे अगर देखल जाइ तऽ जितना जितना भी इसकुल रहै जितना भी क्लास रहै जितना भी कोचिंग रहै सभके सभ संस्थान अहाँके ऑनलाइन पढ़ाइ शुरु कय देने रहै तब वहाँपे ई भेल कि ऑनलाइन पढ़ाइसँ ऑनलाइन ही अहाँके कोइ भी कोर्स करैके है तऽ ऑनलाइन भऽ जाइ रहै ओहि टाइममे अहाँके इन्जिनियरिंगसँ ले करके आ बच्चा सभके सभके पढ़ाइ ओहि टाइममे ऑनलाइने भऽ गेल रहै

ओ लागि इसभ हाँलाकि इसभ मदद तऽ बहुत जादा भेल एकर टेक्नोलोजीके एहि सभमे लेकिन एकर फायदा रहै फायदा तऽ बहुत जादा रहै लेकिन नुकसान भी बहुत जादा रहै एकर चूँकि अगर देखल जाइ तऽ जइसे कि बच्चा छै आब बच्चा छै तऽ ओकरा तऽ ओतेक पता नहि छै कि कोन चीज नीक छै कोन चीज बेजाइ आ देखबै करै छी नेट पर कुछौ सर्च करबै अहाँ आ जेतै कुछौ टाँय आँय बाँय टाँय कुछौ आ जाइ छै आब बच्चाके तऽ ओतेक पता नहि छै आब एहि चक्करमे कि हो जाइ छै कि बच्चा सभ एम्हरसँ ओम्हर भटक जाइ छै जाहिसे कि अगर देखल जाइ तऽ देखा देखि भी एहिमे बहुत होइया अहाँके तऽ ईसभ है कि कोनो लड़का गेमे खेलैके शुरु कय देलक कोनो लड़का बैंकमे ही है तऽ कुछ रुपैआ मतलब जइसे कि रुपैआ गायब करैके चाहे किछु किछु एहिसे ही लत जइसे गेमके लत सभसँ बड़का अगर किछु प्रतिकूल प्रभाव एकर देखल जाइ तऽ ई गेमके लत रहै ओहि टाइममे जेकि बहुत जादा बच्चाके ई पकड़ले रहै